आं मिथिनाय सरकारि सानथांखिफोरा जाहैबाय सरकारनिफ्राय न' मोननाय जेरैबायदि पि एम ए वाइ न' मोनो बेनिफ्राय गोबां गामि ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां न' मोननो हायो सरकारनिफ्राय एबा गभर्नमेन्ट निफ्राय बे स्किम आ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट निफ्राय फैयो जेराव गोबां गामि ओनसोल एबा एरिया फोराव गोबां रोखोमनि गोबां सुबुंफोरा गोरिब गुन्द्रा दङना बिथांमोना बे स्किम खौ मोननानै गावनि गोसोखौ खुसि खालामनो हायो एबा न'खरखौ मोजां खालामनो हायो

बेनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरैबायदि न'खौथ' मोनखाबाय मोननाया बेजों लोगोसे थानाय मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे गोबां स्किम एबा सानथांखिफोर दंबावो जेरैबायदि टयलेट स्किम जेराव जोङो खिख'रसालिखौ गभर्नमेन्ट निफ्राय मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे दंबावो मोनसे स्किम जायखौ जोङो पि एम मडि स्किम होननानै बुंनाय जायो पि एम किसान बे पि एम किसाननिफ्राय गोबां गामि ओनसोलनि आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा बे पि एम किसान स्किम खौ एप्लाइ खालामोब्ला गोबां न'खर खुंनायाव एबा आबाद मावनायाव हेफाजाब मोननो हायो